जय झूलेलाल असां पंहिंजो समुदाय या संस्कृती में डांस जो ॾाढो आनंद वठंदा आहियूं असांजो को बि त्योहारु हुजे रीती रवाज़ हुजे शादियूं हुजनि जंहिंमें बि हुजे डांस जो असां भरपूरु आनंद वठंदा आहियूं ख़ासि करे की असांजो चेटी चंड जो मेलो साईं झूलेलाल जी जोत सां गॾु बहिराणा कढणु ऐं ॾोकलनि सां डांस करणु ॾाढो सुठो आनंद हूंदो आहे असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे आनंद ई आनंद हूंदो आहे जय झूलेलाल